हम सुनील कुमार एगो मेडिकलके स्टुडेन्ट छी हमरा मेडिकलके पढ़ाइके अलावा मतलब कि अपना कार्यके बाद मतलब कि कोइ गाँवके व्यक्ति अहि जेकरा कि बड़ बीमारीके रोकथामके उपायके लेल मतलब कि बताबैके लेल आगेके रूचि छै जैसे कि हम गाँवके व्यक्तिके अगर बतेबै तऽ उ हमर नाम भी लेतै आओर ओकरा जानकारी भी हो जेतै कि कोइ बीमारीके घरेलु उपाय कथी कथी होइ छै जैसे कि मानि लेलियै कि हम तऽ अगर हॉस्पिटलमे छी तऽ हॉस्पिटलमे तकनिकी ढङ्गसँ कोइ चीज होतै जब हम जबतक अतै अतै मरीज तब तक ओकरा घरेसँ कोइ कोइ जे आब पहिलका उपचार होइ छै उ कैसे करल जेतै एकरा सबके बारेमे जानकारी देबै इहे सब आगेके रूचि होइ छै जैसे केकरो पता होइके चाही ने कि मतलब कि कथी एकरा करैके चाही अभी तत्कालमे जैसे ककरो मिर्गी आ गेलै तऽ ओकरा ओती खना की करैके चाही जैसे केकरो ठोकर लगलै तऽ ओकरा कथी देवैके चाही नहि देवैके चाही एहि सबके बारेमे अपना गाँवमे आगे की ओर बतबै हम अपना कार्यके बाद इहे सब बतावे चाहै छी ताकि हमर गाँववला के भी किछु किछु जानकारी होबैके चाही